शहरो में विस्थापित रहने के बावजूद भी गाँव में एक अपना अपनापन लगता है गाँव में क्योंकि शहर में क्या रहता है कि एक दुसरे को आप देखेंगे शहर में आज़ु बाज़ु में कुछ होता रहता है लेकिन शहर वाले को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है अरे जाने दो मतलब ऐसा ही है अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं है सर मगर एक दूसरे के बग़ल में भी रहते ना तो एक दुसरे को जानते नहीं है सब अपने अपने काम से मतलब रखते लेकिन गाँव में क्या रहता है कि गाँव में अपनापन है गाँव में अगर दूसरे गाँव में भी अगर कुछ होता है ना तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दुसरे की हेल्प करने के तुले रहते हैं और यहाँ का वातावरण यहाँ का संतुलन मतलब इतना व्यवस्थित है कि आप जल्दी बीमार नहीं हो सकते और शहर में देखिए शहर में इतना पोलुशन है इतना मतलब फैक्ट्री है ये है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी का असर पड़ता है और गाँव में देखिए एक दम स्वच्छ वातावरण पेड़ पौधे खलिहान उसमें आप स्वस्थ हवा ये सब ले सकते हैं तो गाँव में गाँव की तुलना हम शहर से नहीं कर सकते क्योंकि शहर एक मतलब पॉपलेसन के मामले में भी इतना रहता है कि आप एक दुसरे के ओ स्वास्थी ये वो ट्रैपक ये मतलब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो शहर में अपन फेस करते हैं तो शहर का तुलना भी गाँव से कर नहीं सकते और शहर के वातावरण और इधर के वातावरण में बहुत फ़र्क़ है और यहाँ का कल्चर अब मान लीजिए कल्चर की ही बात कर लीजिए कल्चर ऐसा है शहर में और गाँव में कल्चर मतलब एक दुसरे को देखेंगे अरे अपने को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है जाने दो वो ऐसा जो करता है करने दो लेकिन गाँव में देखिए गाँव में अगर एक दुसरे को बच्चे भी किसी का कुछ करते हैं तो तीसरा आदमी आ कर के उसको टोकता है और उसको बताता है कि तुम ऐसा मा मत करो और वो बच्चा समझता भी है और शहर में अगर अपने बच्चे अगर ख़ुद का बच्चा कुछ करता है तो कुछ समझ के नहीं लेते अरे मतलब बहुत जगह तो दोनों का तुलना नहीं कर सकते गाँव और शहर में क्योंकि गाँव अलग है शहर अलग है शहर का कल्चर और गाँव का कल्चर में बहुत फ़र्क़ है